जेना एगो हमे आओरके घुमै ले जाइ छिए ओ घरके बगलमे आमके बगीचा छै आम छै लिच्ची छै आइकाल्हि जेना सीजन आएल छै सबकिछु फड़ल रहै छै आम लिच्ची सबकिछु ओहि बीचमे फोटो घिचैमे बहुत सुन्दर लागै छै आओर कि जङ्गल जे हइ छोटा छोटा गाछ भी रहै छै तऽ ओहो गाछके सीन बहुत बढ़िआँ आबै छै फोटो घिचैमे कखनहु गाछपर चढ़िके कखनहु अथी करिके कोनो आब कतहु गेबो कएलिए जतए जतए बढ़िआँ बढ़िआँ सीन रहै छै जङ्गल झाड़ ओहिसबमे बढ़िआँ फोटो बनै छै घिचैमे आओर कि बढ़िआँ लागै छै देखैओमे सुन्दर लागै छै फोटो चारो साइडसे गाछ बिरिछके सीन आबै छै कोइ कोइ चिड़िओँ उड़िके जाइ छै तऽ ओहो लागै छै कि नजदीकसे उड़िके जा रहल छै चिड़िआँ जाइ छै लेकिन दुरस से फोटोमे आगाँसे लै कि घिचैके बाद ओ लागै छै कि चिड़िआँ सचमे अथीपर छै नजदीकमे छै कि हमरा बगलमे छै ओ फोटो घिचैमे बहुत सुन्दर लागै छै तब एहिना एकबेर गेलिए सिँहेश्वर सिँहेश्वर गेलिए मन्दिरमे पहिले पूजा आओर करलिए पूजा आओर करिके सबकिछु फूलपत्ती चढ़ैके आओर मन्दिरके नहाबै छै जतए ओहि घाटपर फोटो घिचैमे कनिटा ओतहुसे घिचैमे फोटो बढ़िआँ आबै छै निच्चाँ कि कि पानिके सीन रहै छै पानिके सीनसे आओर जादा फोटोमे लाइटिन्ग आबै छै ओ बहुत सुन्दर लागै छै तब ओहोसे नहि होइ छै तब अन्दर पानिमे ढुकिके कनिटा पानिमे एना करिके बहुत तरहसे फोटो घिचाबैमे नीक लागै छै ओहिके बाद ओहिके बाद मन्दिरके पूजा करैके सीनमे फोटो घिचै छिए ढेरिक तरहसे फोटो घिचैमे अच्छा लागै छै देखैओमे आओर नीक लागै छै सबसे बेसी कि जहाँ बहुत सुन्दर सजावट रहै छै ओहि बीचमे फोटो अबस्स करिके लै छिए कि देखैमे सुन्दर लागै आओरकि अच्छा लगै छै फोटो देखैमे तऽ ओकर बादमे नाश्ता आओर अथी करिके तकरबाद बगलमे पार्क छै पार्कमे गेलिए ओतए तऽ बहुत सारा चीज रहै छै ओ हाथी रहै छै सबमे किछु अथी लैके हरमुनिआँ लैके बहुत तरहके लैके फोटो घिचाबै छिए आओर सेल्फी लै छिए बहुत सुन्दर लागै छै देखैओमे नीक लागै छै आओर घ ओत्तेक घिचैके बाद फोटो घिचैके बाद आनै छिए तऽ मोबाइलोमे देखै छिए तऽ बहुत सुन्दर लगै छै देखैमे देखैके बाद फोटो घिचैके बाद आओर देखैमे बहुत सुन्दर लागै छै